हा क्रोमा मां थी ॻाल्हायां ॿुधायो जी जी हा हा जी जी जी जी मां तव्हां खे हुन जी सॼी चङी तरह जानकारी ॾियांव थी आ पहिरों तव्हां मूंखे तव्हां मूंखे पहिरों हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायो तव्हांखे केतिरी वॾी खपेव न न नंढी हुजे थोरी वॾी हुजे वधीक वॾी हुजे तव्हां उहो पंहिंजे हिसाब सां मूंखे ॿुधायो त मां तव्हां खे अॻियां ॿुधायांव थी ॿ सौ सतरि ईंदी अथव लीटर ॾाढी हिकु ईंदी अथव चारि सौ लीटर हिकु ईंदी अथव पंज सौ वीह लीटर जी जी हा हा हा जी जी जी जी हा हा दादी हुन में पाणी वग़ैरह रखिजे थो ॿ टे शयूं असां ॿियूं बि हुन में रखंदा आहियूं त थोरी असांजी साईज सुठी हुजे त वधीक सुठो थींदो कुझु कॾहिं असां वधीक वठी था हाणे रखऊं त मुंदि जे मुंदि जे हिसाब सां असां रखी सघऊं उहो वठो त सही थींदो जी जी जी ॾिसो असांजो त इहो रोज़ जो कमु आहे बराबरि त मां तव्हांखे सलाह ॾींदमि कि तव्हां ॿिनि दरवाजनि वारी वठो त सही थींदो कि मथे तव्हांजो कीअं फ्रीज़र अलॻि सां थी वेंदो कि तव्हां खे कुझु हिकदमि थधियूं शयूं रखणियूं इन जमा करे रखणियूं आहिनि संभाले रखणियूं आहिनि त उहो हुते थींदी बाक़ी कीअं तव्हां हा बाक़ी कीअं तव्हां हेठि वारे में सभु सामान तव्हां रखी सघंदा आहियो हुन जे लाइ मां तव्हांखे कंपनी बि ॿुधाएव थी हुन में हिकिड़ी ईंदी आहे एल जी कंपनीअ जी ॿी ईंदी अथव व्हर्लपुल कंपनी जी ऐं ॿी ईंदी अथव सैमसंग जी तव्हां ॾिसण त ईंदव त सैमसंग जी त ॾाढी बढ़िया अथव सैमसंग जी तव्हां हिकु दफ़ो वठी त तव्हां लोंग जाम टाइम जे लाइ एकदम तव्हां फ्री थी वेंदा कि असांखे ॾाढो सुठो ऐं आइटम मिली वियो आहे हुन जी साईज़ बि ॾाढी सुठी आहे हुन जो अघु बि घणा ॾिसंदव त बाज़ारि जे हिसाब सां सुठो आहे उहा हाणे तव्हां अगरि ॿिनि दरवाजनि जे ते वञो था जीअं त हाणे मां तव्हांखे ॿुधायोमांव हुनजे हिसाब सां तव्हां वेंदव त उहा तव्हांखे ईअं समुझो लॻिभॻि लॻिभॻि तव्हां खे उहा सठि हज़ार ताईं पइजी वेंदी

हा क़िस्त क़िस्त बि आहे हा असां वटि क़िस्त बि अथव उहो बि मां तव्हांखे सभु अरे उहो बि तव्हां खे मां सभु चङी तरह ॿुधाईंदमि हुनजी तव्हां चिंता न कयो जी बराबरि जी मां तव्हां खे सुठी शइ ॾींदमि जीअं तव्हां खे लॻे कि हा भई मां जितां वरिती आहे हिकदमि बढ़िया शइ असांखे मिली आहे कलर बि तव्हां हुन में रंग बि जेको चवंदो उहो मां तव्हां खे उहो रंग ॾेई सघंदी आहियां हुन में चारि पंज कलर अवेलेबल अथव हुए रंगनि मां तव्हां भले पंहिंजो ॿुधाए छॾिजो जी जी सामुहूं अचो तव्हांखे मां अञा वधीक चङी तरह सम्झाए सघंदमि